असां जॾहिं नओं नओं बगीचो ठाहिरायोसीं त विच में सॼो गाहु पोखायोसीं ऐं बाक़ी पासे खां बाउंड्री में प्लांट लॻायासीं असां मूंखे घर में बि पंज छह क़िस्म जा प्लांट आहिनि जीअं मूंखे वाङणनि जो वणु लॻलु आहे मूंखे टमाटनि जो वणु लॻलु आहे मूंखे अ निंबु जो वणु लॻलु आहे ऐं विच में सॼो गाहु आहे गाहु असांजो जीअं ई वधी वेंदो आहे त असां उनजी रोज़ु कटाई कंदा आहियूं उनखे साफ़ु सुथिरो रखंदा आहियूं सुठी तरह सां उनखे पाणी ॾींदा आहियूं ऐं असां सुबुह जो उथण सां अधु कलाकु उन गाह जे मथां पेरनि उघाड़े पंधु कंदा आहियूं उनसां असांजो बी पी कंट्रोल में रहंदो आहे ऐं असांखे शरीर में ऑक्सीजन सुठी मिलंदी आहे ऐं असांखे कहिड़ी बि बीमारी अॻियां न ईंदी आहे ऐं इनमें असांजे अखियुनि जी रोशनी बि सुठी रहंदी आहे ऐं असांखे सुठी सावक बि मिलंदी आहे ऐं घर में वण टिण पोखण सां असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उनमां असांखे हिकिड़ो त फल बि मिलंदा आहिनि ऐं असांखे उनमां ऑक्सीजन बि ॾाढी सुठी मिलंदी आहे